میں نے آخری کتاب خدا اور محبت پڑھی ہے پاکستانی مصنف ہاشم ندیم کی لکھی ہوئی ایک مشہور ناول ہے خدا اور محبت کی کہانی دو مرکزی کرداروں ہما اور ہادی کے ارد گرد گھومتی ہے ہادی ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی پرورش اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے ہما ایک آزاد خیال لڑکی ہے جو مغربی طرز زندگی اختیار کرتی ہے خدا اور محبت نے اپنی دلچسپ اور گہرے موضوعات کی وجہ سے بہت سے قارئین کو متاثر کیا پیغام مصنف نے اس ناول کے ذریعہ یہ پیغام دیا کہ حقیقی محبت خدا کے قریب لے جاتی ہے اور یہ محبت انسان کو خود سے بہتر بناتی ہے اگر آپ کو محبت مذہب اور سماجی موضوعات پر مبنی کہانیاں پسند ہیں تو خدا اور محبت یقینی طور پر ایک لاجواب انتخاب ہوگی